असां नंढा हूंदा हुआसीं त असांजा जेके वॾा आहिनि बुज़ुर्ग उहे कुझु पहाका ॿुधाईंदा हुया सिंधीअ में असां चवंदा हुआसीं इहे त फाल्तू ॻाल्हियूं था कनि अलाए छाता चवनि पिया सम्झि ई नथी पए पर जेको बि चवंदा हुआ सचु चवंदा हुया हू असांखे हाणे ख़बर थी पए छो त असांजे मथां इहे सभु ॻाल्हियूं हाणे गुज़री रहियूं आहिनि जीअं त असांजा वॾा चवंदा हुया

सचु त बीठो नचु हुन जो मतिलबु ईअं आहे सचो इन्सानु अगरि सचाईअ सां हलंदो आहे त उहो छाती ठोके करे चवंदो आहे की भई हा हीअ ॻाल्हि हीअं आहे हिन में कोई कूड़ु कपटु नाहे तंहिंखां पोइ पहाको आहे परमत्री पुशकत्री हिन जो मतिलबु इहो आहे के पराए माण्हूअ जे चए ते जेको इन्सानु हलंदो आहे उहो पंहिंजा घर बि बरबादु कंदो आहे कंहिं ॻाल्हि जी हुन खे सम्झि न हूंदी आहे ॿिए जे चए ते लॻी पवंदो आहे हिन करे हिन जो मतिलबु इहो आहे तंहिंखां पोइ चवंदा आहिनि पहाके में मेंहिं सॼी कारी गांइ खे चए हल पुछ कारी इन्सानु पंहिंजा लछण बिल्कुलु न ॾिसंदो आहे की मूं में कहिड़ा अवगुण आहिनि ऐं ॿियनि खे वेठो चवंदो आहे फलाणो हीअं फलाणी हीअं हुननि खे पिया बदनामु कंदा आहिनि अहिड़े नमूने कंहिंखे बि अहिड़े नमूने ना ॻाल्हाइजे ॿियो हिकिड़ो पहाको आहे चवंदा आहिनि लभे लूण बि न ऐं बाबे बंदूकु खणे लभे लूण बि न ऐं बाबो बाबो बंदूकु वठे चवंदा आहिनि घर में पाण खे खाइण लाइ कुझु अथसि कान ऐं बेफाल्तू जा इन्सानु ख़र्च थो करे ॿियो चवंदा आहिनि कूए लधी हरीरा चए मां बि ख़ूबो पसारी हाणे इन्सान खे जेतिरो अकुलु हुजे ओतिरो ई कमु करे ऐं अकुलु कुझु लभे कान की मां बिजनैसमैन हां मुंहिंजा वॾा दुकान हलंदा आहिनि पंहिंजी पियो खाली बिना मतिलब ई इशारा कंदो आहे ॿियो चवंदा आहिनि नंढे न मरे मां बुढे न मरे जोए इन्सानु अगरि नंढो आहे बचपन में हुन जी मां गुज़ारे थी वञे त उन खे माउ जहिड़ो प्यारु न मिली सघंदो आहे उन खे झाम तक़लीफ़ हूंदी आहिनि जीअं तीअं हुन जी ज़िंदगी गुज़रंदी अगरि ॿी माउ अचे थी त हुन खे पंहिंजी मां जहिड़ो प्यारु न ॾेई सघंदी आहे ॿियो चवंदा आहिनि ॿुॾे ॿुढे न मरे जोए ॿुढापो जाम ख़राबु शइ आ अगरि हुन टाइम ते बी हुन जी जाल मरी ति वञे ॿुढापे में त उन खे नुंहंरियूं या छोकिरा अहिड़ो न पाले सघंदा आहिनि जेको हुन जी घरवारी जेको हुन जो ख़्यालु रखी सघंदी आहे उहो उहो न रखी सघंदा आहिनि हिन करे इहे पहाका आहिनि ॿियो चवंदा आहिनि जेको उहो ॾींदो उहो छो ॾींदो ऐं जेको हाणे बि ॾींदो उहो किथां बि आणे ॾींदो इन जो मतिलबु ईअं आहे जे अगरि कोई इन्सानु कंहिंखे पेसा ॾे थो हा पोइ ॾिएं हा पोइ ॾिएं थो उहो ॾींदो ई न हुन जी नियत ई न हूंदी त कीअं ॾींदो अगरि जेको चवंदो भई हाणे ॾींदो त कीअं बि आणे ॾींदो पोइ यार दोस्त खां वठी मिट माइट खां वठी अगरि पाण वटि कुझु अहिड़ो साधन हूंदसि सोनु हूंदसि विकिणी करे बि हुन खे जे अगरि ॾियणा हूंदा त तंहिंमहिल ई ॾेई छॾींदो इहे सभु ॻाल्हियुनि इहे सभु पहाका आहिनि